میرا جو ابھی تک کا جو بےکار جو رہا ہے پروڈکٹ جو آپ جو شیمپو میرا سب سے جو سیم خراب ہو رہا ہے جسے یوز کرنے پہ مجھے سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے میرے بالوں کا وہ سن سلک سیمپو ہے جس کے یوز کرنے سے میرے بال اتنے خراب ہو گئے ہیں اتنے جھڑنے لگے ہیں روکھے ایک دم بہت زیادہ ڈینڈرف اتنے مطلب اس کو تو میں نے یوز کیا وہ میرے لائف کا سب سے زیادہ خراب اکسپرئنس رہا ہے میرے اس پروڈکٹ کے ساتھ جو میرا یہ سیمپو ہے سن سلک سیمپو ہے اس کے ساتھ میرا بہت ہی خراب اکسپرئنس رہا ہے جس کی وجہ سے میرے بالوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے پہلے میرے بات اتنے نہیں جھڑتے تھے لیکن میں نے اسے یوز کیا اس کے بعد سے یوز کرنے سے میرے بال جھڑنے لگے ہیں کمزور ہو گئے ہیں میرے بال بہت زیادہ کمزور ہو گئے ہیں اور بہت روکھے ایک دم بہت بےکار ہو گئے ہیں بال بالکل بھی سلکی نہیں رہے بہت ہی زیادہ چمک اڑ گئی ہے میرے بالوں کی تو جو میرا خراب جو اکسپرئنس رہا ہے مجھے وہ سب سے زیادہ رہا ہے میرا سن سلک سیمپو کے ساتھ وہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگی ہے